जय झूलेलाल दिल्ली जे अगरि अस्पतालनि जी असां ॻाल्हि कयूं त हिते ॾाढा सुठा सुठा अस्पताल आहिनि जीअं की एमस सर गंगाराम अस्पताल या वरी दिल्ली हाट जा फेफड़े संस्थान और मैक्स हॉस्पिटल अस्पताल ही ॾाढा सुठा सुठा अस्पताल आहिनि और मुंहिंजो एक्सपीरियंस जेको सुठो रहियो आहे हूअ काफी मैक्स सां गॾ ॾाढो सुठो रहियो आहे हितां जा जेका डॉक्टर आहिनि हू हर शइ जी जांच ॾाढी बारिकी सां कंदा आहिनि हिक हिक शइ पुछी करे हुने हिसाब सां मरीजनि खे ॿुधाईंदा आहिनि कोई बि शइ अगरि हुननि खे पंहिंजे लाइफ में ना रखणी हूंदी आहे जीवन में हुने हिसाब सां अगरि मां चाहियां त मैक्स अस्पताल इंडिया जो फस्ट आईएसओ रजिस्टड आहे और हुनखे मान्यता प्राप्त आहे पहिरें खां और अगरि इलाज जे बारे में चयूं त हिते वॾा वॾा ऑपरेशन थींदा आहिनि ब्रेन टयूमर जो ऑपरेशन बि थीदो आहे हाट जा बि ऑपरेशन हिते थींदा आहिनि वॾे वॾे सर्जरीनि में हीअ ॾाढो सक्ष्म आहे हर तरीक़े जा ऑपरेशन हितां जा डॉक्टर कंदा आहिनि और अगरि मां हुते जे स्टाफ जी ॻाल्हि कयां त स्टाफ जो जेको व्यवहारु आहे मरीजनि सां गॾ हू ॾाढो सुठो आहे कॾहिं बि कंहिं कोई बि स्टाफ जो माण्हू अगरि पै मरीजनि सां ॻाल्हाइणो आहे कॾहिं बि कोई ॻलति व्यवहार कोन्ह कंदा आहिनि ॾाढे सुठे तरीक़े सां प्यार सां ॻाल्हाईंदा आहिनि हर कंहिंसां सुठे व्यवहारु रखंदा आहिनि और अगरि मां ॻाल्हि कयां की हितां जे सफ़ाईअ जी त ही हिकदमि बिल्कुलु सफ़ाई में बि काफी अॻियां आहे हर शइ खे बिल्कुलु क्लिन रखंदा आहिनि त बाथरूम और जेका सिनान घर आहिनि हू बि बिल्कुलु साफ़ हूंदा आहिनि हुते वञी करे असांखे हीअ फील कोन्ह थींदो आहे की असां कंहिं अस्पताल में आहियूं घर वांगुर फील थींदो आहे बिल्कुलु और क्लिनिंग आहे सफ़ाई आहे अच्छे सां कंदा आहिनि और अगरि जेको अगरि उहे स्टाफ आहे उहो बि अ काफी सुठो आहे हुतां जो और हर तरीक़े सां मिलाये करे जेका डॉक्टरी इलाज कंदा आहिनि हुओ बि ॾाढे साफ़ ओर सर सुंदर तरीक़े सां कंदा आहिनि जय झूलेलाल